असां वटि हिते केई केई आहिनि जीअं जेके मदद कंदा आहिनि अहिड़ा जाम सेंटर आहिनि जेके जेके हुननि ॿारनि जी मदद कंदा आहिनि जिन जो दिमाग़ थोरो घटि आहे ऐं उन्हनि ॿारनि जी अहिड़ियूं ट्रस्ट बि आहिनि ऐं जीअं जंहिं वकील फाउंडेशन आहे इहा सीवरीअ में आहे इहे ॿारनि जी फ्री टेस्ट बि कंदा आहिनि अऊं इन्हनि टेस्टनि में हो इहो पतो लॻाईंदा आहिनि हिन ॿार खे इहा तकलीफ़ छो आहे हुनजे माउ मो ईअं तकलीफ़ आई आहे माउ जे केरे माइटनि में इहो तकलीफ़ आई आहे या पीउ जे माइटनि मां तकलीफ़ आई आहे उहे तकलीफ़ जे जड़ ताईं वञण खां पोइ उन्हनि ॿारनि जी कीअं देखभाल करे तां सघनि उहो बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं एतिरे क़द्रु की हुननि पंहिंजा सेंटर बि चालू करे रखिया आहिनि जिते माइटि पंहिंजे ॿार खे पंहिंजे घर में नथा रखी सघनि तकलीफ़ हुजण जे करे उहो माइटि पंहिंजा ॿार उते उन्हनि वटि हुननि जे ट्रस्ट में रखी था सघनि ऐं इहा माइटनि जे लाइ माइटनि जे लाइ बि जाम सुठी ॻाल्हि आहे की उहे पंहिंजी ज़िंदगी बि ख़ुशीअ सां जी तां सघनि ऐं हुननि जा ॿार बि उते जे जेतिरी हुननि वटि यथा शक्ति ॿुधी आहे हुनमें उहो कुझु पंहिंजो कमु सिखी करे उहे बि ॿार बि उते ख़ुशि रही था सघनि पिया ऐं इहो ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि